नमस्कार

दवाइ लेना रहै बीमारी नाम है ऊ बोखार आता है आओर देह हाथ दर्द है कितनामे हो जाएगा क्या चीज क्या चीज से भेजवाइएगा बीमारी बहुत सारा बीमारी है बहुत सारा दवा भी लेना है भेज दीजिएगा होम डिलीवरी कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा ने ओ कर लेंगे इसलिए तो बोले है बहुत सारा बीमारी है उसको थोड़ा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा ने

दोकान खोलेंगे मसीना चौक पे

हँ हँ हँ हँ कम कम रेटमे दीजिएगा तो हम कम रेटमे बेचेंगे बेसी फायदा नही लेंगे हम हँ वो तो है हँ वो तो अभी नार्मल है सब तो आते रहता है ऐसा काम धंधा भी है तो अभी खेतीके समय चल रहा है तो काम धंधा धुपमे जाके करेगा तो बोखार ओखार तो लगेगा तो दवाइ का तो बिक्री होगा ने

इसलिए सोचे दवा का दोकान खोल लेते है तो अच्छा खासा चलेगा अभी तो धुप थोड़ा कम है जादा आने बाला है इसलिए सोचे इसलिए सोचे हँ तो इसलिए सोचे दवा ले लेते है तो अच्छा रहेगा ने बोखार देह हाथ दर्द कितने को बीमारी भी हो जाता है क्रैक हो जाता है उसका भी थोड़ा पाँव ऊखड़ गया मोच पर गया इसलिए हँ क्या चीज से भेजवाइएगा होम डिलीवरी कीजिएगा की गाड़ी से अच्छा कितना रेट लग जाएगा हँ मतलब गुमती भर हो जाना चाहिए गुमती